ابھی حال ہی میں میں نے پجن کمپنی کا ایک گیس اسٹو لیا جو کہ دو برنر کا تھا شروع شروع میں یہ ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خراب نکلے یا پھر اس کی کوالٹی اچھی نہ ہو لیکن جب میں نے گھر منگایا اور جب اس کو استعمال کیا تو وہ بہت اچھا ہے گیس اسٹو اس کا برنر اچھا ہے اس میں بہت ہیٹ دیتا ہے اور دوسری بات جو اس کا سرفیس ہے وہ بہت ہی اچھا ہے وہ گلاس کا ہے کہ اگر کچھ گر جائے اس پہ یا کوئی بھی چیز اس پہ لگ جائے جیسے ہم کھانا اکثر پکاتے ہیں تو تیل کی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں یا کچھ بھی گر جاتا ہے تو ہم اس کو مطلب بعض اوقات جو چولہے پر کوئی چیز گرتی ہے تو وہ اسی پہ رہ جاتی ہے ہم صاف کرتے ہیں نہیں ہو پاتا لیکن یہ جو پجن کمپنی کا جو گیس اسٹو ہے یہ بہت ہی اچھا ہے اس کا گلاس ہے ہم اس کو اگر صفائی کر دیں تو بالکل کلین ہو جاتا ہے ایک دم صاف ہو جاتا ہے تو میں میری یہی کوشش ہے کہ لوگ اس کا استعمال کریں لیں تو بہتر ہے وہ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں